हमरा सभ के स्मार्टफोनमे जे छै सभसँ बेसी उपयोग करल जाइ छै फेसबुक व्हाट्सअप टिकटोक एहि सभमे जे छै फेसबुक सभ पर जे छै दोस्त फ्रेन्ड बनायल जाइ छै आओर फ्रेन्ड बनायकऽ ओकरासँ जे छै बातचीत करै छै एमो लोड कय दलक मेसेन्जर पर फोन करलक तऽ नम्बर नहियो रहै छै तऽ ओकरासँ जे छै बात भए जाइ छै तऽ ई सभ चीजसँ बेसी फाइदा छै ओहि के बाद ओकरासँ नम्बरो ले लै छै ई आसान होइ छै ओकरासँ बात करै मे आओर अन्जानो आदमी सभक जे छै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेज कऽ ओकरासँ जे छै फ्रेन्ड बनायकऽ जे ओहि गाव जेबै तऽ ओहि आदमीसँ फेर मिल जाइ छियै आओर मिलै के बाद जे छै बहुत तरहसँ बातचीत होइ छै आओर नजदीकी बढ़ि जाइ छै ओहिके बाद व्हाट्सअप पर कोनो सामान या कोनो चीज के फोटो डालै के जे छै या भेजै के जे छै तऽ फोटो खींच कऽ ओकरा भेज दै छियै जे ओ काज भए जाइ छै तऽ जे ई सभ फयदा भेलै आओर नुकसान ई होइ छै जे हमर सभ भारत के जे बच्चा सभ जे होइ छै जादातर मोबाइल ले कऽ गेम खेलऽ लागल आओर गेम खेलै के हवस ई भए जाइ छै जे ओ अगर मोबाइल के बैलेन्स खतम भए जेतै तऽ अगर पैसा ओकरा नहि ओतऽ तऽ कहतै किडनी बेच कऽ रिचार्ज कय लेत ओ गेम खेलै के खातिर एते हवस भए जाइ छै ओहि कारणसँ जे छै से नुकसान होइ छै आओर ओ माइन्ड ओकर काज नहि करलक भरि दिन के पढ़ाइ लिखाइ छोड़ि कऽ ओ मोबाइल के पिछु लागल रहै छै आओर मोबाइल के जे छै ओ गेम खेलैत रहै छै खाना पीना सभकिछु छोड़ि दै छै जखन घर मे केओ कहलक तऽ ओकरेसँ नाराज भए जाइ छै ओकरेसँ लड़ाइ करऽ लागै छै तऽ ई सभ चीज जे छै नुकसान छै